हम अपने घर में पक्षी को देखते हैं रात में तो कभी कभी पक्षी उड़ते उड़ते देखते हैं तो ये देखने में सुन्दर लगते हैं एक तो चिड़ियाँ कभी कभी रात में उड़ती है और दिन में बहुत से पक्षी हमलोग देखते हैं पक्षी देखने में बहुत सुन्दर लगते हैं हमलोग तोता भी पालते हैं तोते को बोलना सिखाते हैं वो तोता राम राम रटता है और कुछ भी जो घर में सुनता वो बोलता है और उसके बच्चे भी होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं हमलोग तोता को खाना में चावल दूध खिलाते हैं और भी जो कुछ रहता है रोटी ओटी खिला देते हैं उसको तोता खाता है उसके बाद हमलोग गोरैया को भी देखते हैं गोरैया हमलोग के घर में घोंसला लगाती है उसके बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं वो सब बच्चे हमलोग देखते हैं उसको पालते हैं उसको चारा खिलाते हैं उसको पानी देते हैं पानी रखते हैं पीने के लिए आजकल गर्मी के दिनों में तो ओ सब बस गोरैया के बच्चे आ कर पानी पीते हैं गोरैया ले जा कर दाना उसके चोंच में डालती है उसको खिलाती है वो बच्चे खाते हैं और छत पे हमलोग जाते हैं तो नीलकंठ पक्षी देखते हैं मैना देखते हैं और कौवे देखते हैं गिद्ध देखते हैं बहुत से सारे पक्षी हैं जो धूप लगता है तो धूप में ऐसे उड़ कर आकर पेड़ पर घोंसले लगा कर बैठ जाते हैं और अपने बच्चों को लाकर दानें खिलाते हैं और हमलोग बरसात के दिन में मोर आती है वहाँ पर मोर बहुत नाचती है मोर के पंख गिर जाते हैं तो हमलोग उसका पंखा बनाते हैं उसको लाकर अपने किताबो में रखते हैं अपने घरों में सजाते हैं मोर देखने में बहुत अच्छे लगते हैं नाचती है मोर तो बहुत अच्छी लगती है और उसके बच्चे भी बहुत अच्छे लगते हैं और हमलोग नीलकंठ को भी देखते हैं नीलकंठ का पंख भी लाते हैं अपने घर में रखते हैं उससे भी बहुत अच्छा होता है नीलकंठ का पंख रखने से हमलोग तोता को तोता को हमलोग बहुत सब पढ़ाते हैं राम राम हमेशा पढ़ता रहता है